जब हम मतलब कि दौड़ै लए जाइ छियै मतलब गाँवमे खेत तरफ तऽ देखै छियै पक्षी उड़ै छै तऽ लालीपन सुर्यके होइ छै ना तऽ ओहिपर देखै छियै ने तऽ बहुत अच्छा लागै छै आओर ओकर आवाज जे सुनै छी तऽ मधुर मीठा लागै छै ओहि टाइममे सोचै छियै शॉट लएके बढ़िआँसँ फोटोग्राफी उराफी फोटो खिचै छियै तऽ बहुत अच्छा मतलब कि बैकग्राउण्ड आबै छै बहुत अच्छासँ आओर चिड़ियाके आवाज सुनै छी बहुत तरीकाके चिड़िया देखलियै हँ लेकिन चिड़ियाके आवाज सुबह कऽ सुनै छी तऽ बहुत अच्छा लागै छै आओर जतऽ भी वृक्ष छै सबपर देखै छी पक्षीके बैसल आओर ओ सब गाना जे गाबै छै ओकरा सबकेँ गाना गाबैके लेल ओहि टाइममे शॉट लए कए बहुत मन करै छै इच्छा करै छै लै छियै आओर ओकर बाद शॉट जे लै छियै बादमे देखै छियै ओ चीजके तऽ बहुत अच्छा फील होइ छै कि ओहि टाइममे हम घुमैत रहियै तऽ हमरा बहुत अच्छा लागलै पक्षी रहै साथमे एकर आवाज सुनलियै बहुत नीक लगै छै ओहिसँ आओर जे छै खेतपर जब भी जाइ छियै तऽ खेतपर हम इएह सबपर ध्यान दैत रहै छी पक्षीके आवाज सुनैमे कोयलके आवाज सुनैमे बहुत अच्छा लागै छै अपना आपमे हमरा